प्रौद्योगिकी ने होटल आर्थिक उद्योग ने बुकिंग की सहायता से काफ़ी मदद की है लोग बिना जाने ही बिना होटल में कांटेक्ट किए ही अपने हॉटेलें बुक कर सकते हैं अपने रूम बुक कर सकते हैं अगर मान के चलिए मैं बालाघाट में हूँ और यहाँ से मुझे भोपाल जाना है और मुझे कही होल्डिंग करना है तो मैं वहाँ ऐप के द्वारा कोई भी किसी भी पसंदीदा होटल में मैं बुकिंग करवा सकता हूँ और उस ऐप में मुझे सारी जानकारी मिल जाएगी जैसे कि उसकी रेटिंग कैसी है वो कितने स्टार है या उस में सफ़ाई कैसी है वहाँ पर लोगों का क्या अनुभव रहा है ये सारी चीज़ें मैं जान सकता हूँ